मिर्ज़ापुर में एक प्रसिद्ध मंदिर है विंध्याचल मंदिर जिसमें लोग बहुत दूर दूर से आते हैं वहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए पूजा पाठ करते हैं पार्थना करते हैं घूमते हैं वहाँ पर वहाँ का स्थान देखते हैं फिर वहाँ पर वहाँ से होने के बाद एक यहाँ का और प्रसिद्ध मंदिर है अष्टभुजा जो कि बहुत फेमस है फिर उसके बाद वहाँ घूमते हैं पहाड़ो पर जाते हैं घूमने के लिए घूमते हैं फिर वहाँ से आते हैं फिर मिर्ज़ापुर में प्रसिद्ध एक और घाट है पक्का घाट जहाँ पर लोग दूर से आते हैं घूमने के लिए घूमते हैं नाव पार उस पार जाते हैं आते हैं और उसके बाद खाते पीते हैं और मिर्ज़ापुर में दरी क़ालिन का कारोबार होता है बर्तन का कारोबार होता है जिससे यहाँ के लोग अपना ख़र्चा करते हैं ख़र्चा बदाते हैं घर का काम करते हैं मेहनत उसकी वजह से और मिर्ज़ापुर में एक लाइब्रेरी है जो प्रतिबिम्ब फाउन्डेशन लाइब्रेरी है बहुत अच्छा लाइब्रेरी है जिसमें बच्चे हज़ारों बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उसका कोई फीस नहीं लगता है